میں نے آج تک فوٹو گرافی کی کسی ورک شاپ کو اپنی طرف سے منعقد تو نہیں کیا ہے لیکن مجھے فوٹو گرافی کرنے کا بہت شوق ہے میں بہت ساری فوٹو کلک کرتا ہوں جیسے آسمان کی پرندوں کی پیڑ پودوں کی پہاڑوں کی ندیوں کی اور جب میں کہیں گھومنے جاتا ہوں جیسے تاج محل لال قلعہ قطب مینار تو میں ان سب کی بھی فوٹو کلک کرتا ہوں جب میں کسی اجنبی سے ملتا ہوں جن کا پہناوہ ہم لوگوں سے الگ ہوتا ہے تو میں ان کی بھی فوٹو کلک کرتا ہوں میں نے انسٹاگرام پہ ایک آئی ڈی بھی بنا رکھی ہے جس پہ میں یہ سارے فوٹوز اپلوڈ کرتا ہوں میں نے بہت سارے پاپولر فوٹو گرافرس کی تکنیک کو اپنایا ہے جس سے میں فوٹو کلک کرتا ہوں اور جس سے میں اچھی اچھی فوٹو کلک کر لیتا ہوں